مجھے بچپن ہی سے لکھنے کا بہت شوق رہا پہلے میں کہانی پڑھ کر یاد کر لیتا تھا پھر اس کو اپنی زبانی لکھتا تھا جس میں مجھے بہت مزہ آتا تھا پھر دھیرے دھیرے میں نے کہانیاں لکھنا شروع کیا جس سے میرے قلم میں اور اضافہ ہوتا گیا اس کے بعد میں نے شخصیت نگاری پر لکھنا شروع کیا اور ساتھ ہی افسانہ نگاری پر بھی خوب زور دیا لکھنے کا کیونکہ افسانہ نگاری ایک ایسا فن ہے جس میں ایک کردار کو اپنے افسانوی طریقہ کاری کا عکاسی کرتا ہے میں اپنے تحریر میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور اس کے لیے میں جب بھی بھی لکھتا ہوں اس کو نظر ثانی ضرور کرتا ہوں جس سے میری تحریر میں نظم و ضبط برقرار رہتا ہے